اگر مجھے کسی کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے تو میں اپنے قریبی دوست یا فیملی کے کسی ممبر کے ساتھ سفر کرنا پسند کروں گا اس کی کئی وجہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ سفر کرنا ہمیشہ ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے اپنے ہمیں اچھی طرح سمجھتے ہیں ہماری پسند نا پسند جانتے ہیں اور ہر لمحہ انجوائے کرتے ہیں جب ہم کسی اپنے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں خود کو ایکسپریس کرنے کا پورا موقع ملتا ہے ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کی جگہوں پر جا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سفر کے دوران اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو راستہ بھول جائیں یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئیں تو ہم اپنے جو ساتھ ہوتے ہیں انہیں ہم بتا سکتے ہیں ان کا سہارا ہمیں مل سکتا ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے قریبی دوست یا بھائی بہن کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو نئے مقامات ایکسپلور کرتے ہیں ساتھ میں تصویر لیتے ہیں نئے کھانے ٹرائی کرتے ہیں اور یہ سب لمحے ہمیشہ کے لیے یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں